دلی کی تاریخ میں کئی اہم واقعات اور شخصیات نے اس شہر کے ثقافت تاریخ اور شناخت کو بنانے میں کردار ادا کیا ہے ان میں سے کچھ نمایاں مثالیں یہ ہیں پرتھوی راج چوہان کا دور پرتھوی راج چوہان نے دلی کے علاقے میں اپنی حکومت قائم کی تھی ان کا غوریوں کے سلطان محمد غوری کے ساتھ جنگ خاص طور پر ترائن کی دوسری جنگ تاریخی اہمیت رکھتی ہے اس جنگ کے بعد دلی پر مسلم حکومت کا آغاز ہوا ندیر شاہ کا حملہ ایران کے حکمران نادر شاہ نے دلی پر حملہ کر کے شہر کو لوٹ لیا اس واقعہ نے مغل سلطنت کی کمزوری کو بے نقاب کیا اور دلی کی تاریخ میں ایک افسوس ناک موڑ تھا پانی پت کی پہلی جنگ بابر اور ابراہم لودھی کے درمیان لڑائی تھی اس جنگ میں ابراہم لوڈی کی شکست نے مغل سلطنت کا آگاز کیا دلی مغل در الحکومت بنا پانی پت کی تیسری جنگ یہ جنگ احمد شاہ ابدالی اور مراٹھوں کی درمیان ہوئی یہ جنگ بھی دلی اور بھارت کی تاریخ میں ایک بہت اہم موڑ تھی جس میں مراٹھا طاقت کمزور ہوئی آزادی کی تحریک پہلا آزادی کا جنگ دلی میں بھی لڑا گیا جہاں بہادر شاہ ظفر کو آزادی کا رمزی لیڈر مانا گیا اس کے بعد برٹش حکومت نے دلی پر پوری طرح قبضہ کر لیا